हां असें अपने रलिज़न दियां बुक्कां बी बड़ियां बड़ियां जादा पढ़ने आं कि अस हिन्दू आं ते अपने हिन्दू धर्म धर्म दियां गै जादा मतलब कि अस फोक्स करने होन्ने आं जियां में मतलब कि में पैह्लें बी आखेआ कि गीता बी में पढ़ी ही ऐ फिर ओह्दे बाद बिच्च में अपने ओह् केह् नांऽ हनुमान चालीसा दे अलावा हनुमान हनुमान भगवान दी बी कताब पढ़ी दी ऐ कृष्ण भगवान दी बी रमायण बी पढ़ी दी ऐ रमायण बगैरा बी पढ़ी दी ऐ फिर अपने होर मतलब कि जिन्नी बी हिस्टरी बिच्च अपने जिन्ने बी देवी देवते बगैरा आंदे न उं'दी मतलब कि असें पूरियां हिस्ट्रियां पूरे पढ़े दा उनेंगी देवी देवते मतलब कि धरती पर आनियै मतलब कि पाप गी खतम करने बास्तै किन्ना कुछ कीता मतलब ओह्दे कन्नै सानूं चंगी सीख मिलदी ऐ होर अपने बत्थेरे मतलब कि अपने इद्धर जेह्ड़े अपने धार्मक स्थान अपने जेह्ड़े जम्मू बिच्च इं'दे बारे च इ'यां तक्को कि अपने बाह्वे आह्ली माता शेरां आह्ली माता तक्को कि इत्थें सानूं इन्नी जादा आस्था ऐ कि सानूं आस्था कि इत्थें कुछ शक्ति ते शक्ति ऐ तां गै मतलब कि इत्थै कोई इन्ने देर दी चली आई ऐ ते जियां अस उत्थें जन्ने आं ते इ'यां हून लाई लैओ कि अस बैष्णों माता गै जन्ने होन्ने आं कि जिसलै अस चढ़ाई करने होन्ने आं सानूं मासा थकावट निं लगदी ऐ जे थकावट लग्गै ते जियां अस उप्परों जाइयै श्नान करने होन्ने आं साढ़ी थकानट बिलकुल दूर होई जंदी ऐ कि सानूं एह् चीज अपने धर्म दे बारे च मतलब कि पढ़ने गी बड़ा जादा अच्छा लगदा बड़ा जादा मतलब कि बड़ा जादा कुछ सिक्खने गी मिलदा ऐ